जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो सारिका गुरनानी आहे कला ऐं शिल्प खेत्र ॿियनि खेत्रनि खे बि प्रभावित कंदो आहे असल में त सभेई शयूं हिक ॿिए सां जुड़ियल ई हूंदी आहे कला जो खेत्र में कमु करण वाला फ़िल्मुनि सां फ़ैशन सां ऐं ईवेंट मेनेजमेंट सां जुड़ियल ईंदियूं आहिनि हिन खेत्र के वाधारियो लाइ सरकार बि पूरो सहकारु कंदी आहे जय झूलेलाल